नमस्कार सर हमें जो है ना अपने घर पे डेकोरेशन करवानी है सजावट फूलों की ओ हाँ एरिया छत्तीस है हाँ फूल आपके पास कौन कौन से फूलों से पूरा डेकोरेशन करवाना है ये आपके पास कितने गेंदे हैं हमारे यहाँ बीस तारीख को हल्दी की रसम है तो हमने इसमें गेंदे के फूल और गुलाब के फूलों से डेकोरेशन करवाना है मिल जाएगा फूल सारे जो है फूल यही होने चाहिए और कोई नहीं यहीं से बस डेकोरेशन करवाना है हाँ ये हल्दी वाले दिन बाँकी मेहंदी वाले दिन हम आपको फोन करके उसके बारे में आप बताएंगे तो हम खुद ही बता देंगे शादी आपको तीन दिन बराबर डेकोरेशन चेंज़ ही करनी है हाँ डेकोरेशन करना है तो आप आएंगे जब हल्दी वाले दिन ये फूल लेके फिर उसके बाद हम लोग बैठ के बातें करेंगे कौन से फूल किस दिन लगेंगे सर आप बीस तारीख को सुबह आ जाना थोड़ा कम करिए सर बहुत ज़्यादा है हाँ तो आप जो है बीस तारीख को आइये और फूल जो है सर पूरे ताज़े ही लाना अच्छे शाम को रहेगा लेकिन आपको जो है सुबह ही आना है काम आपको सूबह से स्टार्ट करना है चलिए सर इसके बारे में हमें नहीं पता है आप आकर तो हमें और जो है ये रसम करनी है रात में नौ बजे से स्टार्ट करना है तो आप आ जाइएगा फिर मतलब डेकोरेशन भी हो जाए अच्छे से और टाइम पे हो जाना चाहिए बस आप दोपहर में आइए या आ जाइएगा जल्दी